دہلی میں تعلیمی نظام پسماندہ برادریوں کی تعلیمی تک ناکافائی ناکافی رسائی کے مسئلے سے بہت طریقوں سے نمٹ رہا ہے مثال کے طور پر مختلف جگہوں میں مختلف پروگرام کر کے اور ان کو بتا کر کہ تعلیم کے کیا فائدے ہیں اور کیا طریقۂ کار ہیں اگر آپ کے بچے تعلیم ان کے والدین یعنی بچوں کے والدین کو بھی متوجہ کیا جاتا ہے اسکولوں کے مختلف پروگراموں میں بہت سے اسکل پروگرام یعنی خصوصاً یہاں کی دہلی گورمنٹ نے جو دہلی کے گورمنٹ اسکول ہیں اس میں مختلف طریقے کے اویرنیس پروگرام انہوں نے شروع کیے ہیں تاکہ بچے بھی بارہویں کر کے دسویں کر کے بھی اپنا کاروبار خود کر سکیں یا والدین جو ہے تعلیم سے کیسے نمٹنا ہے اور کس طرح سے اعلیٰ تعلیم میں اپنے بچوں کو پہنچانا ہے ان طریقۂ کار کو یہاں کے گورمنٹ اسکولوں میں بتایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے کہ نئے نئے طریقے ہیں اسکالرشپ ہیں کیا کیا ہے پسماندہ جو برادری ہیں ان کو تعلیم کے میدان میں کس طریقے سے ہم آگے لا سکیں تو جو الگ الگ پالیسیاں ہیں گورمنٹ کی الگ الگ طریقۂ کار ہیں الگ الگ اسکالرشپ جو دیے جاتے ہیں پسماندہ برادریوں کو او ان سے ان کو متعارف کیا جاتا ہے ان کو بتلایا جاتا ہے ان کو سمجھایا جاتا ہے تاکہ ان کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں اور ہے اور ہر میدان میں اپنی اپنے قدم کو وہ جما سکیں